آج ٹیکنالوجی کے دور میں اسمارٹ فون سب سے بری ٹیکنالوجی کی دین ہے آج کے دور میں ہر نوجوان ہر بزرگ کے پاس اسمارٹ فون ہے جو زندگی کو بہتر بنایا آپ گھر بیٹھے ایجوکیشن تعلیم حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ نیوز سن سکتے ہیں گھر بیٹھے آپ کسی دوسرے ممالک سے ویڈیو کال کے رابطہ کائم کر سکتے ہیں اسمارٹ فون سے آپ گھر بیٹھے بہت ساری کام کر سکتے ہیں اور جتنی بھی زندگی کی اہم ہیں مشغولیت ہے اس سو آپ سولو کر سکتے ہیں آج کے دور میں اسمارٹ فون رہے تو آپ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں آن لائن پیمنٹس میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ لوگ آن لائن پیمنٹ ہر دوکانوں پہ یہ کیو آر کوڈ لگا ہوتا ہے جس کے وجہ سے اسمارٹ فون ہے اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور ایپ ہے جس کے وجہ سے آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کی سہولیات آپ کو مل جائے گی اور اس کی وجہ سے ساری مشکلات دور ہو جاتی ہے